میں اپنے ذاتی اور پیشہ وارانہ ترقی میں کتاب پڑھنے کا بہت بڑا کردار سمجھتا ہوں کیونکہ کتاب پڑھنے سے آدمی کو زندگی سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی اصل میں کیا ہے اور اس میں جو آدمی مصنف ہوتا ہے کتاب لکھتا ہے اس کو بہت سارے تجربے ہو چکے ہوتے ہیں ایک بڑے کسی نے کہا تھا کہ ایک آدمی ایک زندگی جیتا ہے لیکن کتاب پڑھنے والا ہزاروں زندگی جیتا ہے تو اس کو ہر طرح کی تجربے والی باتیں معلوم ہو جاتی ہے تو اس لیے کتاب پڑھنا بہت ہی بڑا کردار ادا کرتا ہے ہماری زندگی میں اس سے ہمیں ہر چیز کو کام کرنے کے لیے تجربہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی شاپ کھول رہے ہیں تو اس کے متعلق کوئی کتاب پڑھ لیے تو ہمیں بہت سارے تجربے حاصل ہو جاتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی دکان کو چلا سکتے ہیں اسی طرح جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی بنیاد پر ہمیں بہت کچھ پڑھنا چاہتے ہیں اس میں جیسے مان لیجیے ہم ناول پڑھنا چاہتے ہیں اچھا لگتا ہے اپنے سکون کے لیے افسانہ پڑھنا چاہتے ہیں اور بک کی سمری پڑھنا چاہتے ہیں موٹیویشن بک ہو جو دل کو ابھار رہی ہو کسی اچھے کام کے کرنے پر اور لوگوں کی مدد کرنے پر اور اس کا انتخاب ہم لوگوں سے سجیشن لے کے کرتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتاب کیسی ہے تو وہ ریویو بتاتے ہیں کہ یہ کتاب اچھی ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں اپنی فیصلہ مہارتوں اور روز مرانہ ذاتی اور پیشہ وارانہ زندگی میں اپنی مہارتوں اور فیصلہ سازی کو بہتر بنانے کے لیے ہم سیکھتے ہیں جو سیکھتے ہیں اسے استعمال یوں کرتے ہیں کہ کتابیں پڑھتے ہیں تو اس سے ہم اپنا اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں اور کتابیں پڑھ کر جو چیز آدمی کو معلوم ہوتی ہے وہ بہت ہی کچھ سکھا دیتی ہے